बोगला एइ इलाका बेर बेर देखबामे आबऽ बला किछु चिड़ै कोन कोन अछि देखै लेल अहाँकेँ कोन प्रकारके चिड़ै पसन्द अछि आओर किए तऽ एहि विषयमे हमरा इलाकामे हर प्रकारके चिड़िया अछि चिड़ै जे छै से बुझिऔ हमसभ तऽ बच्चा छलहुँ तऽ तऽ ओ श्रीसक गाछ ओहि पर सैकड़ा कऽ सङ्ख्यामे गिद्ध सेहो दखने छी आइकल्हि तऽ आब एकोटा नहि छै तोता सुग्गा जकरा कहै छिऐ सुग्गो बहुत छै हर जे छै से प्रकारके चिड़ै कौवा मैना हँ फुद्दी सभ प्रकारकेँ चिड़ै अछि लेकिन हमरा जे छै ने से सभसँ नीक लगैए तोता जे झुण्डमे सुग्गा जे जे छै से झुण्डमे भोर कऽ आएत हम मकइ लगैने छलहुँ सभ मकइ हमर खा गेल टोटल मकइ झुण्डमे आबए जे छै से सूगा आ एकोटा मकइ जे छै से रहऽ नहि देलकै सभ मकइ भोरे आबि कऽ चुकि ओ मिठ लगै छलै बेलि पकड़नहिए छलै हँ सभ खाए गेलै हम जे छै से हमरा तोता बेसी पसन्द पड़ैए ओना सभ प्रकारके चिड़िया हमरा सभकेँ इहाँ उपलब्ध यऽ आ हमसभ चिड़िया कऽ संरक्षण सेहो जे छै से करऽ कऽ प्रयास करऽमे लागल रहै छी